हलो नमसते मेडम अच्छा क्या क्या लाए हैं मेडम आप सब्ज़ी में हाँ मेडम मुझे चाहिए तो था सब्ज़ी तो आप इनका कैसे भाव से देंगे मैडम ये सभी प्रकार की जो सब्ज़ियाँ हैं

आप तो कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो मैडम इतना तो हम फिर हम क्या कमाएंगे मैडम आपसे इतना महँगा ले लेंगे तो फिर तो लेकिन लोगों को भी तो खरीदना चाहिए ना वो लोग भी फिर मोलभाव करते हैं कि भैया ऐसे दो भाई ऐसे दो तो फिर हम हमारे तो कुछ कमाई भी नहीं होगी इसमें हाँ आप जो बोल रहे हो सही बात है मैं समझ रही हूँ कि आप भी मेहनत करते हो मेहनत से उगाते हो लेकिन ये बात अपनी जनता नहीं समझती है ना उनको तो सब आसान लगता है और कम भाव कम भाव में मिले तो और अच्छा है सोचते हैं मेहनत करने वाले की उनको कदर नहीं है ना हाँ तो मुझे आपके पास जितना है उतना तो नहीं चाहिए मैडम मुझे आप टमाटर एक कुंटल कर दीजिएगा और गोभी कर दीजिएगा आधा कुंटल और लौकी हाँ लौकी आप कुंटल से देंगे या ऐसे नग के हिसाब से देंगे अच्छा लौकी भी आधा कुंटल कर दीजिएगा मैडम आपके पास भिंडी मिलेगी क्या भिंडी भिंडी अच्छा हाँ तो आप भिंडी भी कर दीजिएगा आधा कुंटल मैडम हाँ तो हम ये बोल रहे थे इसका आपको जो एमाउंट देना होगा तो हम आपको केस करें या फिर आपके खाते में डालें अच्छा तो मेरे को आप एक कागज़ में लिखके दे दो फिर आपका एकाउंट नंबर तो मैं लड़के से करवा देती हूँ हाँ हाँ इधर और बाकी की आपकी जो सब्ज़ी है ना इसी लाइन में थोड़ा आगे निकल जाओ इधर आपकी पूरी सब्ज़ी इधर बिक जाएगी आपको ज़्यादा दूर दूर तक जाने की परेशानी ना होगी आप बाकी का जो सामान है मेरा वाला सब्ज़ी वो आप निकाल दो ठीक है मैडम धन्यवाद